कुझु ॾिसण वञू त असांजे शहर में ॾाढा जाम बिज़नस चालू थी विया आहिनि ॾिसूं त दर्जीअ जो आहे दर्जीअ जो ॾिसूं त मर्द बि त सिबनि ई था मायूं बि हाणे पंहिंजे घर घर ॾाढो उद्योग चालू कयो अथनि नवां नवां कपिड़ा नवां नवां डिज़ाइनुनि था मायूं अलॻि अनेरी दर्जीअ वागुंरु ई सिलायूं करे ॾेई थियूं सघनि ॿियो ॾिसणु वञ त वाणंदनि जो आहे वाणंद नईं नईं हेयर स्टाइलूं अहिड़ी अची अॼु सिखिया आहिनि की तव्हां ॻाल्हि ई न पुछो नईं नईं हेयर स्टाइलूं करे करे माण्हुनि जो मन ई ख़ुशि थो थी वञे ॿियो ॾिसणु वञो त तव्हां करयाणे जी दुकानु आहे अॼु करयाणे वारो जाम वस्तू थो रखे करयाणे वारे वटि वस्तू हुजे त पाण खे ॿिए हंधु कंहिं वटि न वञ इअं ॾिसण वञू त कपिड़े जो बिज़नस आहे बासणनि जो बिज़नस आहे अहिड़ी जाम दुकानूं आहिनि पाण खे चंपलुनि जो बिज़नस आहे चंपलुनि में त छा वैराइटियूं आहियूं आहिनि उचा हील नंढा हील वारियूं जाम फ़्लेट चंपल सीधी चंपल चंपलूं छा त चंपलूं अॼु ॾिसण थियूं मिलनि नंढे ॿारनि जी कपिड़े जो जेतिरो वॾनि जो ॿारनि जो कप वॾनि जा कपिड़ा नथा मिलनि एतिरा त नंढनि ॿारनि जा कपिड़ा सुठा सुठा मिलनि पिए था नवां नवां कपिड़ा ॾिसण था मिलनि छोकिरनि में त ऐं छोकिरियुनि में बि अहिड़ा नवां नवां कपिड़ा ॾिसण था मिलनि ॿियो ॾिसण वञो त केॾी नईं नईं दुकानू ज निकिती आहे नवां नवां उद्योगो अॼु ॾिसण वञो त जेके वीचारियूं माइयूं ॿाहिरि नथी वञी सघनि त उन्हनि त पंहिंजे घर में ई नंढा नंढा बिज़नेस नंढा नंढा दुकानूं खोले करे पंहिंजे रीते कनि पेई थियूं नई नई वैराइटियूं ठाहे पेई थियूं ऐं बाज़ारि में विकिणनि पेई थियूं ॾिसणु वञो त खाखरा आहे नईं नईं जात जूं मिठायूं आहिनि ॿियो त ॾिसण वञ त फ़रसाण जी दुकान आहे फ़रसाण में त जाम वैराइटियूं थियूं अचनि अॼु त पाणि अमूक त वैराइटियूं पाणि खाधी ज बि न हूंदीसीं एतिरी वैराइटियूं अॼु अचनि पेई थियूं इअं इलाही बिज़नेस अॼु विकसी विया आहिनि असांजे गांम में ॾिसणु वञो त इलाही छा छा अचे पिए तो ऐं मज़ो बि अचे पिए थो नओं नओं वस्तू ॾिसी करे